गैस एजेंसी खपतवार कंज़्यूमर आईडी सत ॿुड़ी ॿुड़ी ॿुड़ी पंज टे ॿ आहे मूंखे पंहिंजो पतो अपडेट कराइणो आहे छा तव्हां करे सघो था मुंहिंजो नयो पतो नंद नगर कॉलोनी गली नंबर अठ आहे चंद्र प्रकाश लालवाणी छा तव्हां अपडेट करे सघो था मुंहिंजो मोबाइल नंबर अठ ॿुड़ी ॿुड़ी सत पंज चारि टे हिकु ॿ आहे